हलो तव्हां जे कपिड़नि जो दुकानु आहे ईंदा आहियो तव्हां अच्छा अच्छा त तव्हां सिबंदा पाण आहियो की तव्हां वटि ॿियो टेलर अथव अच्छा मूंखे थोरो दिवाली लाइ कपिड़ा खपनि हा थोरो रेडीमेड में ई कुझु अथव त ॿुधायो न न त पोइ मां ॾिसंदमि न न भाभी गरारा जाम पाए चुकी आहियां कुझु अलॻि ॿुधायो हा थोरो घाघरा चोली में ॿुधायो न आंटी भरियल खपे हिकदमि अच्छा हा पर भाभी मूंखे हितां उतां कटियल न खपे हिकदमि सॼो मुंहिंजो शरीर ढकियल हुजणु खपे अहिड़ी शइ खपे मूंखे हा हा हा मुंहिंजो ससु सहुरो बि हुजण वारा आहिनि त मां सम्झो त तव्हां मां छा थी चवां नेट में कोन खपे मूंखे न सॼो हिकदमि सॼो अच्छा ठीकु आहे हिकु कमु कयो तव्हां मूंखे उहो गरारा जेके चओ पिया गरारा आऊं इहे घाघरा जेके आहिनि उनजा फ़ोटू मोकिलियो मूंखे हा हा हा हा हा मां तव्हां खे मोक हा जंहिं मूंखे उन्हनि मां सम्झि में न आहियो त पोइ मां पोइ अलॻि सां सिबाराईंदी मांव ठीकु आहे ऐं पैसा थोरा ॿुधाईंदो कीअं अथव तव्हां जो अलॻि अलॻि आंटी ॾिसिजो थोरो सो मूंखे न छाहे मुंहिंजी ॾेराणी खे बि खपे त हुनखे बि वठी ईंदमि हा हा ठीकु आहे